हेल्ल' डक्ट'र हेल्ल' येस डक्ट'र औ खोनादों औ दाखालि आं हस्पिटालाव बेमार नायजा हैदोंमोन ना ट्रिटमेन्टनि थाखाय थांदोंमोन थांनाय वेटनेसदे खालि एरावन्द टुवेल्भ अक्ल'क दां औ औ नंगौ बेमाराथ' दायो दा थिगानो जाबाय बाट दाबो दुरबल मोनो आरोना खर' गिदिंबाय थायो विक जाबाय ओंखामफोरखौ ओं मुलिफोरखौलाय टाइमावनो जागासिनो होनबाबो ओंखामखौ बारा मोजां जानो हायाखै ओंखायनो इसे विक जागासिनो मुलिया टेन देसनि दंबावो टेन देसनि बे मुलिया जोबनानै आरो नायजाफिननांगोन नामा औ माब्ला थांनांगौ

अके अके होनबा दा बे दुरबल मोननाय खर' गिदिंनायफोरा बेफोरखौ मा खालामबा मोजां जागोन एसे एसे लसो जानो हायो एसे बुरजा जानो नागिरबानो गोबानो ओंखारो

ओमफ्राय अ आर एसफोरखौ लोंनो हागोन ना हाया अके दे होनबा औ जागोन दे